फूलके गाछ अनै छी गेन्दा अड़हुल तकर बाद कटहरिया गुलाब लक्षमण बुट्टीसभ अनै छी ओकरा सरिया कऽ कोरै छी कोरि कऽ ओकरा बनबै छी तब घेरै छी तऽ सभ रोपै छी तब बिच्ची लाइ छी राम भिंडीके करैलाके अथिके घिउराके सभ अनै छी ओकरा थलिआबै छी रोपै छियै तब ओकरा पानि फेर कोरिआबै छियै पानि दै छियै मसाला ओहिमे दै छियै अथि इसभ इसपेरे करै छियै आ तब ओ फूलके गाछ कनि होइ छै आ तब फेर कोढ़ी दै छै पहिने नमहर होइ छै तब कोढ़ी दै छै तब खिलाइ छै तब अयलहुँ तब फूल लऽ कऽ पूजा पाठ अपन कयलहुँ भिंडी रोपलहुँ तऽ सबजी बनेलहुँ अपन तब सबजी बना कऽ तब इएहसभ करै छी आलू करै छी कोबी करै छी मक्कइ करै छियै तब ओकरा बेचै छियै बेचि कऽ तब कनेक ओना होइ छै तऽ फेर ओकरा कयलहुँ जे पहिने कोरिआ देलहुँ कोरिआ कऽ तब गाछ लगेलहुँ तब फेर ओहिमे पानि देलहुँ तब खाद कनिके दऽ दै छियै तब इसपरे आनि कऽ दबाइ इसपरे करै छियै तब ओ फूल होइ छै तऽ फेर पूजा पाठ करै छियै फेर गेलहुँ तऽ गेन्दा फूलके गाछ अनलहुँ तऽ ओ ओकरा फेर रोपलौँ पाइन देलौँ रोज तऽ फेर तोड़ि कऽ तऽ फेर पूजा पाठ कयलहुँ सबजी कोढ़ी दै छै फुलाइ छै होइ छै तऽ ओकरा फेर बेचलहुँ बेचि कऽ तब फेर फेर खरीद कऽ फेर अबै छै सीजिन तऽ फेर ओकरा कोरिएलहुँ खाद देलहुँ पानि पटेलहुँ इसपरे कयलहुँ तब सबजी उपजल तऽ बेचलहुँ तकर बाद फेर करैला आनलहुँ करैलाके गाछ रोपलहुँ रोपि कऽ ओहिमे फेर खोदिएलहुँ पानि पटेलहुँ आ तब ओहिमे खाद मसाला दऽ कऽ आ तब उपजेलहुँ तकर बाद कदुआके बिच्ची अनलहुँ तब ओकरा फेर थलिएलहुँ थल्ला दऽ कऽ रोपलहुँ ओहिमे पानि पटेलहुँ फेर इसपरे कयलहुँ मचान ओहिमे लगेलहुँ तब लतरेलहुँ तब जा कऽ फेर ओ देलक फड़ल तब अपन सबजी बना कऽ खयलहुँ अपन चाहे बेचि लेलहुँ फेर फूलके गाछके सीजिन आयल फेर अनलहुँ गेन्दा अड़हुल गुलाब लक्षमण बुट्टी कटहरिया फूल तकर बाद अथिवला फूल अकोनक फूल इसभ अनलहुँ गाछ लगेलहुँ रोपलहुँ ओकरा कोरिएलहुँ इसपरे कयलहुँ तब जा कऽ से सभकिछ कयलहुँ तीन पत्तीवला आम खौकावला आनलियै तकर बाद गेन्दा आनलियै लक्षमण बुट्टी आनलियै कटहरिया आनलियै इसभके फेर गाछके प्रयास करै छियै जे कोहुना रहत तब पूजा पाठ सभ अपन करब ताहि दुआरे अपन सभ मेलके गाछ अनलहुँ ओकरा कोशिश कऽ कऽ रोपलहुँ रोपि कऽ तब ओ भेल गाछ ओकरा परिश्रम कऽ कऽ सभ कोरिआ कऽ रोज पानि दऽ कऽ रोज इसपरे कऽ कऽ आ तब अनलहुँ तोड़लहुँ तऽ पूजा पाठ कयलहुँ इएहसभ कऽ कऽ तब कयलहुँ फेर गाछ अनलहुँ लतामके गाछ आमके गाछ मोहनीके गाछ ओकरा सभकेँ फेर कोरिआ कऽ आ लगयलहुँ टाइमपर आ लगा कऽ फेर ओकरा जड़िकेँ थलिएलहुँ आ दबाइ दऽ कऽ आ ओकरा फेर कयलहुँ तब लताम आम रोपलहुँ आ तकर बाद फेर फूलके गाछ अनलहुँ फूलके फेर ओकरा कोरिएलहुँ पानि पटयलहुँ फेर ओकरा इसपरे कयलहुँ ओकरा सभ मूरी सभके देखभाल कयलहुँ तब ओ अपन कोढ़ी देलक तऽ फुलायल तऽ अपन पूजा पाठ करै छी कदुआ अनलहुँ ओकरा फेर रोपलहुँ थलिएलहुँ पानि पटेलहुँ मचान लगयलहुँ तबसँ अपन कोरिएलक फूल आयल फड़ल तब ओ अपन बेचलहुँ तकर बाद आलू मक्कइ कयलहुँ तब अपन रोपलहुँ ओकरा फेर जोतायल जोता कऽ पहिने गोबर खाद मसाला मिला कऽ आ तब ओकरा फेर पानि पटा कऽ तब रहलहुँ फेर दोबारा आयल पानि तऽ फेर दोबारा पानिमे ख पानि पटेलहुँ खाद मसाला देलहुँ सबजी लगयलहुँ करैला जेना भेलै कदुआ भेलै राम तरोइ भेलै भिंडी भेलै इसभके घिउरा भेलै इसभके अपन सभके जे थलिआ देलहुँ थलिआ कऽ तब ओकरा रोपि देलहुँ फुला कऽ रोपि देलहुँ रोपलहुँ तऽ ओ जनमल तऽ फेर थलिआ देलहुँ थलिआ कऽ फेर ओहिमे करची मरची लगा कऽ आ फेर अपन कयलहुँ कऽ कऽ तब अपन उएहसभ भेल फेर फूलके गाछ गेलहुँ ओकरा अथि भऽ जाइ छै तऽ फेर ओकरा आनि कऽ रोपलहुँ थलिएलहुँ तब फेर इसपरे कयलहुँ इसपरे कऽ कऽ गेलहुँ करैलाके गाछके अनलहुँ रोपलहुँ मौलाए लगै छै फेर ओकरा दबाइ दऽ कऽ इसपरे कऽ कऽ रखलहुँ करैलाके गाछ अनलहुँ ओकरा रोपलहुँ थलिएलहुँ आ ओकरा अथि लगयलहुँ झाँखुर ओहिपर चढ़ल तऽ फेर फड़ल तकर बाद कददू के थलिएलहुँ पहिने पानिमे फुला दै छियै फुला कऽ आ तब पानि पटा कऽ ओकरा आ तब थलिआ कऽ फेर रोपि देलहुँ रोपलहुँ फेर कनिए गाछ भेल तऽ ओकरा राख ताख पहिने छीँटि देलहुँ कीड़ा दुआरे तकर बाद फेर दबाइ अनलहुँ दबाइ आनि कऽ ओहिमे देलहुँ तऽ तकर बाद फेर ओ गाछ हुअ लागल तऽ फेर पानि पटेलहुँ फेर मचान लगेलहुँ फेर करैला अनलहुँ तऽ ओकरापर झाँखुर लगयलहुँ तब गाछ भेल तब छोड़लहुँ तकर बाद घिउरा भेल घिउराके मचान लगयलहुँ आ तब मचान लगा कऽ रोपलहुँ ओकरा की दबाइसभ आनि कऽ देलहुँ इसपरे कयलहुँ तब तकर बाद अथि कोबी कोबीके जड़ि थलिएलहुँ रोपलहुँ ओकरा चारि दिनपर पाँच दिनपर पानि पटेलहुँ पानि पटा कऽ आ तब रखलहुँ आ आलूमे आलू रोपलहुँ तऽ पानि पटेलहुँ भऽ गेलै